ہلو جی داؤد بول رہے ہیں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے جی میں کاشف بول رہا ہوں ایچ آر ڈپارٹمنٹ سے جی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اپنے کمپنی میں پندرہ لڑکوں کی جوائنگ ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے سسٹم چاہیے پندرہ ہاں تو پندرہ سسٹم میں ون ٹی بی ہارڈ ڈسک ہو ٹھیک ہے کنفیگریشن اس کی یہ ہوگی کہ ون ٹی بی ہارڈ ڈسک اور آٹھ جی بی ریم لے لینا پھر اس کی ڈی ڈی آر فائیو ٹھیک ہے اور گرافک کارڈ مت لگوانا اس کی ضرورت نہیں ہے اور مدر بورڈ لینا اپنا گیگا بائٹ کا اور آئی بال کا اس کا کیبنٹ لے لینا وہ صحیح ہوتے ہیں اور ماؤس لینا ہاں کی بورڈ کی بورڈ اور ماؤس لینا ڈیل کے ٹھیک ہے اور سر تقریباً آٹھ ہزار کے اندر اندر جو ہے ایل ای ڈی ہونی چاہیے اچھی بڑی ہو اور آٹھ ہزار کے اندر اندر ہو دیکھ لینا ہاں ایل ای ڈی آٹھ ہزار کے اندر اندر کتنا بڑھانا پڑے گا نو ہزار کے آس پاس دیکھ لو ساڑھے نو تو زیادہ ہو جائے گا ایک ہزار تک بڑھا سکتا ہوں میں ٹھیک ہے آپ یہ جو ہے جلد از جلد کراؤ یہ کام ٹھیک ہے کیونکہ لڑکوں کی جوائنگ جلدی ہوگی اوکے ہاں جی ٹھیک اوکے سر اوکے خدا حافظ